हलो जी मैं केब ड्राइवर बोल रहा हूँ जी ले चलेंगे आपको कब जाना हैं जी आप टाइम बता दीजिए क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे ओडर हैं जाने के लिए जी

तो आप कौन से होटल जाएंगे मुझे बता दीजिए मैं वहीं पर आ सक आ जाऊंगा विद्याश्री होटल ये कहाँ पर है जी जी और जी मैं इस्टेशन साइड का भोपाल इस्टेशन साइड जी मैं आ जाऊंगा ना बीस दस पंद्रह मिनट में उसके आस पास घूमने के लिए भीम बाटिका है और सांची सांची स्तूप रहता है ना जो सांची स्तूप है वह भी हैं जी और पिपल्स मॉल हैं जी मैं पूरा घूमा दूंगा आपको जो आप बोलेंगे हाँ नहीं नहीं अच्छी जगह हैं सारी भोपाल घूमने के लिए बैक अप सिटीज तो ऐसी है बैक अप सिटी हैं पूरे दिन के लिए चार्ज बारह हज़ार रुपए लगता हैं आपके लिए दस लग जाएगा क्या चार घंटे के लिए आप बुक करेंगे तो आपका लग जायेगा साढ़े चार एक पाँच हज़ार के समथिंग जी जी पूरी एयर कंडीशनल है हमारा सब कुछ लगा हुआ है जी जी जी एक नंबर है सही कंडीशन है पूरी जी जी जी जी जी आप मुझे कितनी देर से फोन कर रहे हैं जी

जी जी जी

हाँ हाँ हाँ मै जब तक मैं भी आता हूँ आपकी वही एम पी नगर जी जी जी जी